मधुबनीमे मुख्य रूपसँ लोक खेती कऽ रहल अछि लेकिन खेतियौ करैले सभ नहि चाहे छथि कारण किछु सुविधा नहि छै पानि नैहि होइ छै पानि जखन हेतै तखने ने खेती होइ छै या अहाँ धान उपजत या किछु उपजत पानि नहि बारिश नहि होइ छै बारिश भेल तऽ लास्टमे भेल तऽ रबी नहि भेल गेहूॅंके फसल बहुत फसल मारल जाइ छै ओहि लऽ कऽ लोक आब बाहर जाय लगलथि जॅं गाँवओमे रहै चाहे छथि ओ बिजनेस करय छथि